میرے بھائی نے ایک کُرتی منگائی تھی آن لائن فلپکارٹ سے جوکہ جوکہ بہت اچھی کوالٹی کی بھی تھی مجھے وہ کُرتی کا ٹیکسچر کُرتی کا کپڑا بھی پسند آیا کُرتی جتنے روپیوں کی کُرتی تھی اتنے روپیوں کی مجھے کُرتی وورتھ لگی اور وہ وہ کُرتی میں ڈیزائن مٹیریل کا استعمال اُس کی اُس کی سلائی سلائی کری ہوئی اِس کی سلائی کری ہوئی کوالٹی وہ بھی مجھے پسند آئی کُرتی وقت پہ صحیح آئے صحیح جگہ پہ مجھے مل گئی اور اور جو جو شخص کُرتی ڈلیور کرنے آیا تھا وہ بھی وہ بھی بہت وہ بھی بہت اچھی طریقے سے بات کر رہا تھا اور بہت بہت کوپریٹیو تھا مجھے مجھے اِن کی اُن کی سروسز بھی اچھی لگی جب مجھے کُرتی اُنہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں کُرتی پندرہ دِن کے اندر اگر مجھے نہ پسند آئے تو میں اُسے واپس کر سکتی ہوں تو مجھے مجھے اوور آل ریویو اُس کا اچھا لگا